جی جمنے كا یہ منظر تھوڑا سا یاد ہے مجھے جہاں پہ خوب پریشر میں پانی باہر نكل رہا تھا ڈر بھی لگ رہا تھا كہ اس میں پانی كی چوٹیں لگتی ہیں وہ بہت تیز لگتی ہیں اور تیز كے كارن جو ہے چوٹیں بھی لگتی ہیں كئی جگہ بلڈنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو اس چیز میں اس كو اوائڈ كرنا چاہیے لیكن وہی ہے انجوائمنٹ لوگوں كو دیكھ دیكھ كے آدمی جو ہے اس كو كرنے چلے جاتا ہے پرینام كو جانتا نہیں كہ آگے كیا ہوگا تو دیكھیے اس كے اندر پرہیز بھی ہے پرہیز كے ساتھ ساتھ كم وہ كرا جائے تو بہتر ہے آدمی اس میں فائدہ بھی اٹھائے گا اور انجوائمنٹ كے چكر میں آدمی چلا گیا پتا چلا كہ اور جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا مرہم پٹی كرواؤ ان سب چیزوں كا دھیان ركھیں